अब हम च बताते हैं अब हम बताते हैं बगीचे के बारे में फूल बहुत अच्छा खिलता है और सब हर कलर का इतना अच्छा लगता है कि हम फूल ऊल लगाते हैं पेड़ सुबह शाम पानी देते हैं उको निर उसको निराते हैं पानी देते हैं सब कुछ हर कलर का भी अच्छा लगता है कलर हर तरीका का रहता है इतना अच्छा खिलता है कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और सब लोगों कोई कोई आता है तोड़ने के लिए लेकिन किसी को हम नहीं तोड़ने देते हैं और हमलोग तो भी भगवान को चढ़ाते हैं इतना अच्छा अच्छा खिलता है कि क्या बताऊँ आपको बहुत अच्छा लगता है पौधा इतना पौधा लगाने में ही मेरा मन लगता है कि सुबह शाम उसी में बिजी रहते हैं बगीचे हैं उसमें भी लगा है हर तरह का हर कलर कलर का फूल इतना अच्छा लगता है सब कि क्या बताऊँ अब पेड़ खिल और पेड़ खिलने को हुए देखते देखते परेशान हो जाते हैं सब लोग आते हैं हमारे घर पर देखने के लिए फूल कितना अच्छा लगता है खिलने खिल रहा है फूल रहा है कलर हर कलर का है सब बहुत अच्छा लगता है सब हर में फूल खिलता है भगवान को चढ़ाने में उसमें मन लगता है कि सुबह शाम बगीचे में अपना हवा भी उसकी सुबह शाम कितनी अच्छी आती है उसका ऑक्सीजन मिलता है अएँ सब कुछ उसका मिलता है ऑक्सीजन उसमें अपना फूल लगाते रहो यह सब करने से अच्छा रहता है फूल लगाने से सब लोग आते हैं हमारे बगीचे में देखने के लिए कि बहुत बढ़ियाँ लगाए हैं इतनी तारीफ़ सब करते हैं कि अपने मुँह से क्या बोलूँ मैं बहुत अच्छा रहता है फूल लगाने में और उसका ऑक्सीजन मिलता है पेड़ को अपने मुँह से क्या बोलूँ मैं बहुत अच्छा रहता है फूल लगाने में औ उसका आक्सीजन मिलता है पेड़ को और घर पर फूलता है सबको उसका हवा भी कितनी बढ़ियाँ लगती है घर पर हाँ तरह तरह का फूल लगाने से अच्छा रहता है सब इतना अच्छा है फूल लग हर तरह का गुलाब का जैसे फूल है किसी को नहीं तोड़ने देते हैं इतना अच्छा लगता है कि किसी को तोड़ने भी नहीं देते हैं यह होता है कि फूल उसका हम लोग फ़ोटो लेते हैं और फूल हो कई तरह का फूल ऐसे ऐसे सफेद गुलाब का होता है गुलाबी होता है पीला होता है हर कलर का फूल है तो हमलोग देखते रह जाते हैं इतना अच्छा फूल होता है कि क्या बताऊँ ऑक्सीजन भी उससे मिलता है सब देखते रह जाते हैं नीला फूल हाँ उसका बगीचा है बगीचे में सब फूल ऊल लगाते हैं पानी देते हैं खाद देते हैं सब कुछ करते हैं निराते हैं गोड़ते हैं तभी तो ऑक्सीजन मिलता है उसको पौधे को पौधे को बहुत मेहनत पड़ती है लेकिन बहुत अच्छा लगता है हाँ पौधे बहुत अच्छा लगता है उसको खूब करना पड़ता है उसका खु ऑक्सीजन मिलता है सब कुछ मिलता है भाई फूल वह तो बहुत बढ़ियाँ हैं यह सब तो करना चाहिए सबसे ज़रूरी भगवान को वही चढ़ाने को रहता है तो फूल चढ़ाओ सफेद फूल गुलाबी एक कमल का फूल सबसे बढ़ियाँ होता है इतना बढ़ियाँ फूल होता है कि देखते रह जाओ फूल सब बढ़ियाँ होता है सब कुछ फूल कितना अच्छा रहता है बग बगीचा को बगीचे में सब लोग आते हैं देखते रह जाते हैं कि कितना अच्छा लगाए हैं फूल तब वही सब देख देखकर जाते हैं सोचते हैं कि कितना अच्छा लगाए हैं फूल उसको सब बखानते रहते हैं कि बहुत अच्छा लगाए हैं फूल पौधे में हाँ सुबह शाम तो मेहनत करनी पड़ती है शाम को भी ऑक्सीजन मिलता रहता है उसका